शहर की स्कूलों में हमारे गाँव की तुलना में बहुत ज़्यादा अंतर है शहर के स्कूलें जो है सिटी के स्कूलें होती हैं वो बहुत बड़ी होती है और वहाँ पर स्कूलें बहुत ज़्यादा प्राइवेट होती हैं तो प्राइवेट स्कूलों में एक मतलब फ़ीस तो बहुत ज़्यादा रहता है लेकिन उससे भी ज मतलब उससे ज़्यादा उससे फैसलिविटी मिलती है फैसलिविटी में हम बात करें तो अच्छे तरह बैठने के लिए अच्छे से अच्छे ब्रेंच की उपल सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है स्कूल भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और अच्छे लेवल के टीचर उसमें रहते हैं मतलब अच्छे से पढ़ा पढ़न जो अच्छे से जो उन्हे विदेश से सिक्षा प्राप्त कर के जो टीचर बने हैं वो अच्छी लेवल के टीचर जो है वहाँ पढ़ाते हैं उन लोगों को सिक्षित करते हैं शहर के स्कूलों में और वहाँ पर की फ़ीस बहुत ज़्यादा रहती है तो अच्छे से अधिकतर वहाँ पर डिजिटल बोर्ड का उपयोग किया जाता है मतलब बस शहर के स्कूलों में जो है डिजिटल बोर्ड का उपयोग किया जाए मार्कल का स्कूल मतलब किया जाता है और ये स्मार्ट बोर्ड का उपयोग किया जाता है और ये सारी सुविधाएँ जो हैं वहाँ के ड्रेस को जो ड्रेस भी होते हैं वो बहुत यूनिक यूनिक तरीक़े से होते हैं वहाँ पर एक मतलब नर्सरी क्लास होता है जहा पर नर्सरी में बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को खेल के माध्यम से ही वो पढ़ना उनको सिखाया जाता है तो ये अंतर होता है गाँव और शहर के गाँव के और इस शहर के स्कूलों में अगर बात किया जाए गाँव के स्कूलों में तो गाँव के स्कूलों में भी शिक्षा दी जाती है लेकिन वहाँ के स्कूल थोड़े छोटे होते हैं और यहाँ पर गोवर्मेंट स्कूल ज़्यादा होते हैं मतलब सरकारी स्कूल तो सरकारी स्कूलों में खाने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है सरकार के द्वारा और वहाँ पर थोड़े अगर ब्रेंच की सुविधाएं नहीं है तो दरी की सुविधा उपलब्ध करा दिया मतलब नियमित नियमित रूप से लोगों को शिक्षित किया जाता है कम समानों में ही खाने की स्कूल में की और काफ़ी किताब की ये सारी सुविधाएं जो है सरकार बच्चों को दिलाती है वहाँ पर जो है गोवर्मेंट टीचर ही पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल में जो गाँव के स्कूल होते हैं वहाँ पर गोवर्मेंट प्राथमिक विद्यालय होते हैं तो प्राथमिक विद्यालय में जो गोवर्मेंट टीचर ही शिक्षित करते हैं लोगों को तो शिक्षित करते हैं बच्चों को तो ये सारी कुछ अच्छी बातें कुछ अच्छी बातें कुछ अच्छी चीज़ें शेहर के स्कूल में भी पाई जाती है और कुछ अच्छी बातें गाँव के स्कूल पाई जाती है लेकिन दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है